उन्दैनिफ्रायनो आं ना हमनायखौ सोलोंबोदों जोंहानि आइआ जोंनि आइआ जों उन्दै उन्दै बा ना हमनाय बेनाव हुदा दंमोन ना हमनो थांनाय आइआ जेब्ला ना हमनो थाङो अब्ला जोंबो आइनि खिथु खिथु थांफायो बिनिफ्रायनो जोङो ना हमनो रोंदों जों नाखौ हमो जामफै जामफै रानोबा जामफैआवबो हमो दैज्लां बोथोर फैबा दैज्लांआव दुब्लिआव जोङो थाङो ना हमनो जेखाइ लायो खबाइ लायो एखमब्ला जोङो खदालबो लागोन माब्लाबा थोरसिबो लागोन सारनो थाखाय ना हमनाय सिस्टेमाआथ' अनेख सिस्टेम दङ नालाय माने जेखाइजों खबाइजोंबो लानानैबो गुरो दुब्लिआव आरो जामफैफोरखौ थेनानैबो थोरसिजों सारो थेनायाव जोंनो नांगोन खदाल ना सारनायाव नांगोन जोंनो थोरसि बा गामला दुब्लिआव दैज्लां बोथोराव दुब्लिआव हाल एवबा सानदुं गोसा दुङोब्ला नाया आलि खना खना एब्रेयो हाग्रा एसे मोजां मोनोब्ला मानि साया लानो थाखाय नाया एब्रेयो बावहाय ओरैबायदि ना मोनगोन मानि मोजां मोजां ना मोनगोन आरो बाला बाथिया थुरि नास्राय खुन्थाइ गोरि फिसा फिसा ना मोनगोन बिदिनो अब्ला जोंनाव सानदुं दुंब्लाबो सानदुंआ मोदोमाव नांनाय नङा जोंनाव बानाय फैनाय नङा ओंखाम उखैब्लाबो जों ओंखाम उखैनायखौ बावगार लांगोन दै गांब्लाबो जोङो दै गांनायखौ बावगार लांगोन आरो ओरै बायदि मोजां मोनगोन मानि नाखौ हमबाय थाथावथाव हमबाय थानो मोजां मोनगोन आरो इन्ट्रेस्ट फैगोन ना हमनायाव मानि गोसो होनानै जों नाखौ हमनाय जायो आर बिनि उनाव माइ गायखांबाय हालेवनानै जेब्ला माइ गायखांबाय माइआ गायखांनायनि उनाव फिथाइ थाइबाय फिथाइ थाइनानै मोनबाय जेला मोनो होनब्ला बै दुब्लिआव हाबहैबाय थानाय फैबाय थानाय दैया दैखौ फोराननो थाखाय रानहोनो थाखाय मोनसे बान्दो दङ दुब्लिआव सोफैनाय दुब्लिआव दै सोफैनाय मोनसे बान्दो दङ आरो बे बान्दोखौ जोङो थेनानै लानो गोनां जायो माइआ मोनबाय नालाय जोंथ' माइखौ हानांगोन माइ हानो थाखाय जोंनो दैखौ गोरान फोरान नांगोन दैखौ गोरान फोराननो थाखाय जों बान्दोखौ थेनांगौ बान्दो थेयोब्ला जामफैफ्राव बबावबा दहला दहलिफ्राव ना ओरैबायदि मोनगोन थागोन आरो जों बे समाव बेखौ बाहायो ना हमनो थाखाय जों माखौ बाहायो होनब्ला जोङो जेखाइ लाङो खबाइ लाङो जेखाइजोंबो जों गुरगोन आरो सोरबाया मुसारिजों हमगोन सोरबाया जेजों हमगोन सोरबाया गोग्रोमगोन दांग्रोमगोन आरो सोरबाया बिदिनो थेनानै सारगोन बे ना गुरनायाव जोङो मा मा मोनो एखमब्ला साम' मोनबा साम'बो लागोन जों खांख्राइ मोनब्ला खांख्राइबो लागोन आरो नायाथ' मोनो बिदिनो मोजां मोजां